हाँ नमस्ते हमारा हम जा रहे थे दिल्ली के तरफ बैग हमारा था उसमें आधार कार्ड था पेन कार्ड था सब उसमें खो गया उसमें हम कंप्लेन करना हमको है तो वो जा रहे थे ट्रेन से उधर हमको नींद लग गई और पहले देखे उठे तो हमारा बेग गायब हो गया

इलहाबाद इलहाबाद के तरफ खो गया इलहाबाद पहचते पहुँचते

हाँ अच्छा उसमें बहुत ज्यादा सामान था पेन कार्ड था कुछ कागज ओगज थे उसमें सो

औ मूड़ी सर पर रखे बगल में रखे थे और उसके बाद हम सो गए कुछ जमीन ओमीन का भी कागज था उसमें हाँ तो उसमें जमीन ओमीन का भी कागज था सब हाँ हाँ

अच्छा ठीक हाँ तो उसमें ठीक है हम कंप्लेन तो तो इस्टेसन पर मुझे आना पड़ेगा इस्टेसन पर मुझे आना पड़ेगा तो कब आवैं वहाँ पर ठीक है अच्छा तो हम लौट के आते हैं उधर से आते हैं लौट करके

मिल जाएगा सर बैग हमारा ना बैग हमारा मिल जाएगा ना ठीक है अच्छा ठीक है फिर हाँ हाँ सब उसी में था अब रखे थे सर

ठीक है अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक सर